हाँ

फिल दाँतमे कीड़ा पकड़लकै छै आ वही सुबह शाम ब्रश अच्छासँ ब्रश करना चाहिए दाँतमे आओर डाबर लाल मञ्जन से पेस्ट करना चाहिए आओर पतञ्जलि पेस्ट आबै छै ओ ओकरा से भी करना चाहिए आओर सही तरहसँ डॉक्टर कऽ दिखावै लऽ पड़ैत छै दाँत दिखावै लऽ दाँत कऽ दिखा लेना चाहिए ओकरामे अच्छा स्वस्थ रहै छै जिस तरह दरद ठीक रहै दाँत ने डाक्टर कऽ आबे जल्दी दिखाना टाइम पर दाँतका रऽ बीमारी ओकरा लेल नहि हो इसलिए हर हमेशा दाँतके साफ रखलकै पड़तै रखल पड़तै ब्रश सुबह शाम जादा मीठा नहि खाना चाहिए मीठा खेला इसलिए ओसे इसलिए साफ सुथरा हर हमेशा रखना छै कम खाना चाहिए मिठाइ दाँत टनके लागतौ अच्छा पेस्ट भी आबै छै ओकरा लिए दाँत कऽ ब्रशसँ साफ करना चाहिए पेस्ट लेकर पीड़िया पकड़ै जेहि वास्ते कि खाना उना लसकी जाइ छै रातमे कमसँ कम ब्रश भी करना छै दू बार खाना खाके बाद कुल्ला करना पेस्ट लेके ब्रश दाँत कऽ कोना कोना साफ करिऐ करितै तऽ दाँतमे पेड़िया नहि पकड़तै नहि तऽ मुँहनहि गन्ध करितै अच्छा पेस्ट जे आबै छै पेस्ट लेकऽ करना छै ब्रश दिन मऽ जभ तक अपना दाँत कऽ सेफ्टी रखना चाहिए तब तऽ वही दो बार खाना जिस टाइम खाना खेलकै कुल्ला करिके आओर ब्रश कैलकै दाँत साफ रहितै सुबह भी उठै छै तऽ करबै नहि करै छै जैसे खाना खेलकै तखनि ओकरा ब्रश करैतै शाममे भी दोपहरमे भी खाना खेलकै उस टाइम ब्रश कैलकै कुल्ला करिके हो गेलै ब्रश दाँत साफ ब्रश भी अच्छा होइ छै कोना कोना साफ करि दय छै ब्रशसँ ककरो ककरो दतमनि से भी अच्छा लागै छै जे हमरा दाँत फ्रेश होइ छै ई नहि जे रिलेटेड हमरा ओहने छियै ब्रश अऽ रोज सुबह ही ठण्डा पानी से गरम पानी से गुलगुला करना चाहिए गुलगुला करला कऽ बाद ई होइ छै कनकनि नऽ बेस कनकनि नऽ होतै दाँत ठीक रहितै वही मीठा कम खाइले पड़तै मीठा खेतै तऽ दाँतमे प्रॉब्लम आबऽ सकैत छै